आयु माबा इक्ससेनसोदां बेयो हेल' औ औ औ औ नंगौ मबाइलाथ' मेरला दङ न'किया दङ रेलयेमि दं भिभ' अफ' अफ' मेरला दामि मबाइलफोरबो दङ

फाइनासआव लायोब्ला नों फिभटि फिभटि खावसे होयोब्ला एसे खमावनो गोलैगोन तिन हाजार सारि हाजार जेनेबा त्रिस हाजारफोरनि बिस हाजारफोरनिब्ला एसे दाम खमनि बा एसे मान्थलिआ खम गोलैगोन आमफ्राय दामि मबाइल बाथ' सारि हाजार गाहाम गोलैयो आरो औ औ मान्थलि ओहो आं गैला लांफैगोन ए औ लांफै जायो माला सोलाबो लांफैदो

मारै आइफनखौथ' माथो एक लाखनि बारा गाहाम होनो दामिखौनो लाथारदो नोङो दामिखौनो लाथारदो नोङो मान्थलिआथ' बेयो बुरजा गोलैथारगोन मान्थलिआनो गैयाब्लाबो बार' हाजारसो बादि गोलैगोन बेयो खिन्थु बे बिस हाजार त्रिस हाजारफोरनिआसो एसे खमाव गोग्लैयो लाखानांगौबो दामिखौनो लादो दे होनब्ला